ریاستی جو ہماری ریاست ہے آج کے ٹائم کی اس نے اس کے جو نقل و حمل کا معیار ہے وہ اچھا نہیں ہے بالکل بھی کافی پریشان کر رکھا ہے اس نے لوگوں کو کافی پریشان کر دیا ہر چیز میں مہنگائی بڑھا دی ہے اور کافی تکلیف پہنچا رہی ہے غریبوں کو جو کم پیسے والے لوگ ہیں انہیں کافی پریشان کر رہی ہے جی ایس ٹی کے نام پر ان سے زیادہ پیسے لے رہی ہے ٹیکس کے نام پہ زیادہ پیسے لے رہی ہے اور آج کے ٹائم میں آپ کو بھارت سو گھومنا ہے نا اس جو اس کا سفر ہے وہ بالکل بھی سستا نہیں ہے وہاں پہ ہر جگہ ایک تو جو بسیں چلائی گئی ہیں ان کے ٹکٹ ہائی رکھے ہیں عورتوں کے لیے فری کر رکھی ہے لیکن جو آدمی ہیں ان کے لیے وہاں پہ ٹکٹ ہائی رکھے ہیں سفر آپ پوری جگہ پہ گھومیں گے تو وہاں پہ آپ کو جو ہے نا سفر مہنگا پڑے گا یعنی سستا کچھ بھی نہیں رہا بھارت میں جیسے پہلے تھا سستا ایسا کچھ بھی نہیں مہنگائی کافی کر دی گئی ہے جو ہماری آج کی نئی ریاست ہے نا نئی حکومت ہے اس نے کافی مہنگائی بڑھا دی ہے جی ایس ٹی بڑھا دی ہے ٹیکس بڑھا دیا ہے لوگوں کی جو کمائی ہے وہ اتنی کی اتنی ہے جتنی پہلے تھی لیکن جو مہنگائی ہے وہ کمائی سے زیادہ ہو چکی ہے یعنی اتنا انسان کماتا نہیں ہے آج کے ٹائم پہ جتنا جتنے کہ وہ اس کے گھر کا خرچہ ہے اس سے زیادہ کا گھر کا خرچہ ہے اور سفر میں آپ مان لیجیے اگر آپ دس کلو میٹر بھی جائیں گے گھومنے تو آپ کے یہ سو سے دو سو روپے لگنے تو ہیں لگنے ہیں یہ سفر کا مہنگے سفر میں اتنی مہنگائی ہو چکی ہے اور اس سے زیادہ آپ کو کافی چیزوں میں مہنگائی مل جائے گی باقی یہی کہنا چاہوں گا